मां यात्रा करणु मंदरनि ते वधीक पंसदि कंदो आहियां जीअं मंदरनि में वञण सां ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं ॾाढो कुझु मंदिरन ता माण्हू पाए थो सघे ऐं मंदरनि ते ढंग सां मथो माण्हू वञे त बढ़िया मथो टेके त मज़ो अची वेंदो आहे माण्हूअ खे और मंदरनि में त अलॻि ई रौनक ऐं मंदरनि में मां मां जीअं मैहर घुमी आहियो आहियां उज्जैन घुमी आहियो आहियां वैष्णो देवी घुमी आहियो आहियां शिरडी घुमी आहियो आहियां त अलॻि अलॻि उन्हनि में बढ़िया मज़ो ईंदो आहे मूंखे त ॾाढी शांती मिलंदी आहे अलॻि अलॻि प्रकार जा सीख मिलंदी आ्हे अलॻि अलॻि प्रकार जा माण्हू मिलंदा आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हाइण करण सां ॾाढो कुझु मंदरनि मां सिखी था सघूं ऐं मंदरनि में वञण सां अलॻि ई मतिलब रोश रोशनी बि अंदरु पंहिंजे अंदरु प्राप्त करे था सघूं और मंदरनि ते वञण सां ॾाढो माण्हू खे सभु कुझु पाए थो सघे पियो